ہمارے خیال میں ایک عظیم کھیل فٹ بال کو مانا جاتا ہے جو دینا پورے دنیا کا ایک چہیتا کھیل مانا جاتا ہے جس کو پورے دنیا کے لوگوں کے تھرو اس کو ایپریشیٹ کی جاتی ہے ابھی فٹ بال کے بڑے بڑے کھیل کھلاڑیوں جیسے رونالڈو میسی اور دیگر فٹ بالر ہیں جو فٹ بال کو ایک روچک رومانچک موڑ دیتی ہے کھیل کے اندر اور دوسری طرف وہیں کرکٹ وہ بھی اپنے وہ بھی اپنے فیلڈ کے ایک مہارتی دکھاتے ہیں کیونکہ فٹ بال کے اندر میجورٹی آف دا ٹیم جو کہ اپنے فیلڈ پہ اتر کر ایک یونیٹی آف دا اسٹرینتھ اپنے ٹیم کی دکھاتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں مل کر ایک ساتھ کھیلنا پڑے گا تبھی تو یہ میچ جیتی جا سکتی ہے وہیں پہ کرکٹ بھی اسی میں وہی جیسی رنگ ریتی اپنائی جاتی ہے میجورٹی آف دا ٹیم کہ ہم اپنے کھیل کو کیسے آگے بڑھائیں کیسے لے جائیں وہ سارا دار و مدار کیپٹین کے اوپر رہتا ہے کیپٹین کس موڑ لے جاتی ہے کھیل کو اور فٹ بال کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے دونوں کھیلوں میں فٹ بال اور کرکٹ کے اندر گیارہ گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اور جس میں سے ایک کپتان ہوتا ہے جو کہ جس کا اہم رول ہوتا ہے

فٹ بال کے نظریے سے یہ یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک میجورٹی آف دا ٹیم اور یونیٹی آف دا ٹیم یہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک ہی ساتھ گیارہ کھلاڑی ایک ہی بال کے طرف ایک ہی بال کو کھیلتے ہیں جبکہ کرکٹ کے اندر برابر سے نہیں کھیلی جاتی ایک کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو ایک کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد دوسرے کھلاڑی کا آنا ہوتا ہے تو ان دونوں میں یہی ڈفرینٹ ہے اور فیلڈ کے دوران کرکٹ میں میجورٹی آف دا پورا کھلاڑی ٹیم جو ہوتا ہے وہ کھیلتے ہیں تو اس طریقے سے فٹ بال اور کرکٹ کے دونوں اچھے کھیل ہیں اور دونوں کو اسی طریقے سے مختلف بناتی ہے